دہلی میں کئی بڑی آرٹ کمیونٹیز اور تنظیمیں ہیں جو مقامی فنکاروں اور دستکاروں کی حمایت میں سرگرم ہیں یہ ادارے نمائشوں ورکشاپس فنڈنگ اور پلیٹفارمس کے ذریعے مقامی فنکاروں کی ترقی کو فروغ دیتی ہیں جیسے دہلی آرٹ گیرلی یہ ایک معروف آرٹ گیرلی ہے جو نہ صرف مشہور بلکہ نئے فنکاروں کو بھی موقع دیتی ہیں پرانی اور جدید بھارتی آرٹ کو یکجا کر کے یہ نمائش کرتی ہیں کھوج انٹرنیشنل آرٹسٹ اسوسیشن یہ ایک نان پرافٹ ادارہ ہے جو تجرباتی اور عصری فنکاروں کو سپورٹ کرتا ہے انڈیا ہیبٹ سینٹر آرٹ تھیٹر موسیقی اور بصری فنون کے لیے ایک بڑا پلیٹفارم ہے للت کلا اکیڈمی قومی سطح پر فنون لطیفہ کو فروغ دینے والا سرکاری ادارہ دہلی میں ہیڈ کوارٹر ہے نیشنل گیرلی آف ماڈرن آرٹ بھارت کی سب سے بڑی جدید آرٹ گیرلی ہے